ہندوستان کے مذہبی مقاماتوں میں سب سے ادھک ہریدوار کا دورہ کانوڑ یاترا کے دوران لوگ کرتے ہیں کانوڑ یاترا کو لوگ اپنی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے ہریدوار جاتے ہیں اور ہندوستان میں اس مذہب کے لوگ سب سے ادھک دیوالی جو ایک چراغ کا تہوار ہے کو مناتے ہیں اسے کیوں منایا جاتا ہے کیونکہ راماین میں ایسا بتایا گیا ہے کہ جب بھگوان شری رام لنکا کے راجا راون کو مار کر اپنی اہلیہ اور بھائی لکشمن کے ساتھ ایودھیا میں واپس لوٹے تو اس دن اس شہر میں ان کی آنے کی خوشی میں چراغ جلائے گئے تھے اور تبھی سے یہ تہوار کے روپ منایا جاتا ہے جس کا نام دیوالی کا پرو ہے یا چراغ کا تہوار کہتے ہیں اس دن لوگ اپنے گھرم گھروں میں چھتوں پر چراغ جلا کر اس خوشی کا مذاکرہ کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ اندھیرے کو مار کر اجالے کو لے کر آنا کیونکہ فتح اندھیرے پر فتح کر اجالے کو پیش کرنے کا تہوار کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دن لوگ لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشی مناتے ہیں ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹ کر اور اپنے خوشی کو ظاہر کرتے ہیں اس آج ہی کے دن لوگ اس اس تہوار کو منانے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے کے کےساتھ كے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو چراغ جلائے جاتے ہیں وشیس طور پر یہ ہوتا ہے کہ اسے ایک مٹی کے پاتر میں روئی اور تیل یا گھی ڈال کر جلایا جاتا ہے اور وہ پوری رات جو ہے کہ چراغ جلتا رہتا ہے اور صبح میں بھی کچھ تہوار کے جو اور بھی رسم ہیں اسے بھی پورا کیا جاتا ہے اور اسے پورا کر کے اپنی پوری خوشی کو ظاہر کیا جاتا ہے